महाराष्ट्र में माण्हू ख़ासि करे वड़ा पाव पाव भाॼी अ मिसल पाव सिरो सिरो पूरी अ बटाटा पूरी ऐं इहे वधीक खाईंदा आहिनि इन्हनि में कुझु कुझु त माना भई थोरे तिखा तिखोपण वधीक हूंदो आहे ऐं हिते ॿिन्ही किस्मनि जा खाधा खाईंदा आहिनि भई हूअ शाकाहारी बि खाईंदा आहिनि ऐं मासाहारी बि खाईंदा आहिनि ऐक्चुअली मासाहारी खादियुनि में ऐक्चुअली मछी जेका आहे उहा तमामु वधीक फेमस आहे